ہاں میں جب اپنے سفرِ تنہا نِکلا میں اپنے سفر کے لیے تو میں نے پہلی بار جو ہے سو اے ہندوستان سے باہر گیا دُبئی کے لیے تو وہاں پہ سفر کرنے کے لئے نِکلا سب کو چھوڑ کے نکلا میں میرے ماں باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ کے نِکلا تو بہت افسوس ہوتا ہے جب ایسا پہلی بار جاتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے پھر ایئر پورٹ پہ گیا اکیلے رہنا پڑتا ہے ہر جگہ ہر چیز نئی نئی رہتی ہے ایئر پورٹ پہ جانے کے بعد سب لوگ بتاتے ہیں یہاں جاؤ یہاں جاؤ سب سے پوچھنا پڑتا ہے کِدھر جانا ہے کیا ہے کیسے کرنا جو سو نہیں معلوم رہتا نا پہلی بار میں پھر اُس کے بعد پلین میں بیٹھا میں بیٹھ جانے کے بعد جو ہے سو اُس کے بعد جو ہے سو پھر ائیر ہوسٹس آتے ہیں پھر اس میں کھانا بھی دیتے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں لیکن کچھ اچھا نہیں لگتا جب پہلی بار جاتے ہیں تو پھر اُس کے بعد ہندوستان سے پھر دُبئی ایئر پورٹ پہ گیا میں دُبئی ایئر پورٹ پہ بھی جانے کے بعد پورا ہر چیز نئی نئی رہتی وہاں پہ ہر چیز وہ دیکھنا پڑتا ہے سو آ تنہا کرنا پڑتا ہے کوئی بھی نہیں رہتے سو الگ الگ مُلک سے آئے ہوئے رہتے ہیں سب آتے ہیں وہاں پہ الگ الگ چہرے دیکھنے کو مِلتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے سو سب اپنا کام اپن کرنا پڑتا ہے سب تنہا رہنا پڑتا ہے پھر اُس کے بعد الگ الگ مُلک کے دوست رہتے ہیں پھر وہاں پہ جا کے بھی پریشانی اُٹھانا پڑتا ہے پھر تین چار مہینے تک جانے کے بعد جو ہے سو پھر دھیرے دھیرے اچھا لگتا ہے پھر اُس کے بعد جو ہے سو

دوست الگ الگ دوست بنتے ہیں الگ الگ مُلک کے لوگ مِلتے ہیں دُنیا کے ہر قسم کے لوگ مِلتے ہیں وہاں پہ تو تنہا سفر کرنے کا بہت وہ یہ سب تجربہ رہتا ہے ہمارے لیے اور یہ سب جو ہے سو ہمارے لیے بعد میں آسانی ہوتی ہے پھر ہر چیز کی تجربہ ہوتا ہے